औ आङो गुबुनखौ मोसानाय फोरोंनायनि खाबु मोनदोंमोन अब्ला बेनि मोनदांथिया बेबायदिमोन जि जेब्ला आं बेखौ गिबि खेब मोसानो फोरोंनो फैदों अब्ला बियो गोबां नारभास गोसो लानानै फैदोंमोन जेब्ला आं बिखौ मोसानायनि बागै मोजां बाथ्राफोरखौ बेनो बेखेवनानै खोन्थायो आरो मोसानायनि आदबफोरखौ लासै लासै बेनो फोरोङो अब्ला बियो सोलोंनानैहाय गोबां रंजानाय मोनदोंमोन जे बे मोसानायनि आखाइ सोमावनाय गोदोना सोमावनाय जानजि सोमावनाय आइथिं सोमावनाय बेफोरखौ बियो लासै लासै सोलोंना रोंलांनानैहाय बिराद हेप्पि जादोंमोन आरो बियो गावखौनो गाव सासे मोसानो गोरों एबा आर्ट मोसानो गोरों साननानै लादोंमोन